हेलौ मा खामदों बोरो बैसागोनि मोसानो होन्नाया दाबो ओंखारबोनो हाला नामा अ' बेनो माइब्रानि लोंनो होन्ना लोगो लाखा लायनाया हो फैबाय फैबायथ' आरो नोंल'सै

थेलायाव थिखांना लाबोलायनाय जागोन होन्नायानो बेनो माथो दाबो ओंखार बोनो हाला जों साखि बोखांलाय लांबाय खाथि खाथियाव गैला नोंखौ नेबाय थानो हाया गैला आन्दायबाय नोङो है गैया नोंना खाब्रां खासिसो जालायसिगोन ओरैजाय न'नि लाखानाया बैसागोनि जायाना मालायनाव लोंनायासो बैसागोनि जायो न'आवनो ससे जाना फैखादो नों होमबा र' आमफाय औऔ मोसा मोसागोन्ना मोसाया अ' बक्सआ थेला मोननै लाखाबाय बेखौन्थ'ब्रा गंसेयाव मानसिखौ बोनोसै बक्सखौ मोनसेयाव बोनोसै अ' फैबायथ' आरो नोंल'सैसो ओंखार गोन्ना ओंखाराखै मानसियालाय ए' दे ओंखारबोदो नै नै सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा जोंलाय लांबाय

अ' बाराबा गारलांनोसै लोंजोबनोसै होनबाय अ' नै नोंस्रानि लामा मोनथारसिगोन अ'अ' ओ दे दे होमबा फैदो